बरायबाय दिजिटेल खौरां नोंथांखौ आंनि सिनायथिया जाहैबाय आङो सख्रधर ब्रम्ह दासान्दि आङो थांनाय समफोराव होननानै बुङोब्ला गिबियावनो बुंनांगोन फोरोंगिरि खामानि मावबोदों खायजामथि गोजौ फरायसालियाव बे मोनसे बर' बिजोंनि जायगानि मोनसे साबना थावना नायल' जाल' गोजौ फरायसालि बेवहाय आङो फोरोंगिरि मावबोदों आरो मावबोनानै थांनाय नैरोजा नैजिसे मायथाइनि से जानुवारियाव थामजिसे जानुवारियाव आङो रिटायरमेन्ट मोनबाय सिगां समाव माने जेब्ला बे फरायसालियावनो जोङो फरायदोंमोन नालाय बेवहाय बे रमान हांखोनि हांगामायाव जोङो बाहागो लानो मोनबोदों जिगुजौ स्निजिथाम स्निजिब्रै बे समाव दुहुम रमान हांखोनि हांगामायाव जोंबो बे फरायसालियावनो दङमोन हिसाबै फरायसालिनिफ्राय जोंबो उदालगुरियाव फैनानै सोमावसारनायाव बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिदिनो जोंनि फरायसालिनिफ्रायनो जोङो बे समाव मंगलदै जेलाव लांजालायनाय बेबायदिबो माखासे जादोंमोन आरो ओंखायनो जों बुंनांगोन जे जोङो बा आङो उन्दैनिफ्रायनो हारिनि खामानियाव एसे मोनबोदों आरो हारिनि थांनाय थैनायनि माखासे खामानिफ्राव औ औ हारिमु बिथिङाव बिदिनो मावबोदों सिगांथाराव बुंनांगोन जोंनि गामियाव गोदो गोदाय बिदिनो जाथ्रा गावन लांदां गान दंमोन आरो बेवहाय आंबो बिदिनो मोसाग्रा हिसाबै जायखौ जोङो सख्रा होननानै बुङो बेबायदि बिबानखौ मोनदोंमोन आरो बेहायनो माने फावथिनाखौबो फारि फारि मोनबोनानै खालामनाय जादोंमोन उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिनो बर'नि दामनाय देनाय आरो बे फावथिना खालामनायखौ मोजां मोनबोनानै उनावहाय बे जाथ्रा गाननि उनावहाय आंबो बे हारिमु बिथिङाव गोसो होनाय जादोंमोन जेरैहाय फावथिना लिरनाय बा फावथिना दिनथिनाय बे खायजामाथियावनो मोनसे गिदिर ख्लाब दंमोन घरसादा भटार ख्लाब दासिमबो दङ बेनिफ्रायनो बेबायदि बर'नि हारिमुखौ जों लाखिनांगौ होननानै सानलायनायनि गेजेरजों बिदिनो फावथिना दिन्थिफुंनाय आरो बिदिनो बैसागु फोरबो मागो फोरबो बा फरायसा आफादनि माबा माबि फोरबो खुंनाय लोगोसे जायगायावनो मोनसे गिदिर फुजा जायो लोखि फुजा बे लोखि फुजायावबो जोंनि हारिमुखौ खिन्था नांगौ होननानै जोङो बिदिनो मोसानायजों लोगोसेनो बर'नि दामनाय देनायजों मोसानायजों लोगोसेनो खननाय मोसानायजों लोगोसेनो जों फावथिना दिन्थिबोनायबो जादों आरो औ बेबायदिनो बुंनांसिगोन ओरैनो द्रामा बिजाब हिसाबैथ' दिहुनबाय ओमफ्राय बिदिनो आबुं फावथिना बिदायहरसे दिहुनखांबाय आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो माखासे खिन्थिफेरै भावथिनाखौ जथायनानै औ दे जोबोद साबायखर थाबाय जागोन दे साबायखर थाबाय थेंक इउ